राजस्थान में ऊच शिक्षा ऐं केरियर जे लाइ घणेई अवसर तयार करे रही आहे हुन में सभु खां वधीक जेका अॼुकल्ह स्किम हली रही आहे उहा आहे डाइल फ्यूचर जंहिं में ॿारनि खे ॾहें दर्जे खां पोइ ई मार्गदर्शन कयो वेंदो त कहिड़ो सब्जेक्ट उन्हनि खे खणणु खपे ताकी उन्हनि जो केरियर अॻियां वधे ऐं हू चङी तरह पंहिंजी शिक्षा पूरी कंदा ऐं आजीविका जो बि व्यवस्था कई वञे इनकरे हर कंहिं इस्कूल में हिकु टीचर जी व्यवस्था बि कई वेई आहे जे को ॿारनि जो मार्गदर्शन कंदो छो जो जे को जीअं ई ॾह खां पोइ यारहें क्लास में ॿार अचनि था त उहा हिकु पहिरें पाधन आहे हिकु मां मार्ग आहे जे कॾहिं हू सही मार्ग उन्हनि पकड़ियूं त उन्हनि जी राह अॻियां विकसित थींदी ऐं जे कॾहिं ग़लति राह ते विया त उहो उन्हनि जो जीवन न सुठो रही सघंदो त इनकरे मार्ग दर्शनु बहुत ज़रूरी आहे ऐं हुनजी व्यवस्था डायल फ्यूचर आहे डायल फ्यूचर और फ्यूचर स्टैप्स जे द्वारा कयो वियो आहे ॿियों ॾहें खां पोइ ऊच शिक्षा जे लाइ पोलोटैक्निक बि आहे आई टी आई बि आहे जंहिं में ॿार कौशल विकास करे पंहिंजो आजीविका करे सघनि था ऐं जेका हुन खां ऊच शिक्षा अॻियां वठिणी आई एस अफसर आर एस अफसर त उन्हनि जे लाइ कोचिंग जी व्यवस्था कई आहे सरकारि जे तर्फ़ा गरीबु ॿारनि खे निशुल्क मार्गदर्शन विथ होस्टल फ़ैसिलिटी बि प्रोवाइड कई आहे ऐं इंट्रर्नशिप बि ॾिनो वेंदो आहे ॿारनि खे ताकी तूं चङी तरह कमु करे सघनि अॻियां काफ़ी कुझु शिक्षा में विकास थी रहियो आहे